औ मेडाम औ मेडाम

हामनायाथ' हामाखै मेडाम मोना मोनाब्लाथाय बारा जाबाय थायो जागासिनो आमफ्राय मोना मोनाब्लाथाय बारा जायो गुजुनाया औ जागोन गुजुनानै गुजुनानैनो बिखा सालायनाय मोनो

दे जागोन मेडाम बे गुजुनायनि हरदों आमफ्राय आरो बिदिनो हरदोंमोन हरदोंमोन

आमफ्राय ओरैनो मैगं गोथांफोर जानायाथ' जेबो जायाना मेडाम

लोमजानाया माब्लाबा जायो मेडाम लांजायाखै गुजुनाय गगा मोननाय बिदिनिल' हरदोंमोन

जागोन मेडाम

औ आरो गुसु गुसु फुङावनो खामानि मावनाय जायो नालाय औ मेडाम औ जागोन मेडाम सोंहरनानै थांसै औ दे